मां हिकिड़ो सैंकड हैंड मोबाइल ख़रीदु कयो आहे रिअलमी जो जंहिंजो एक्सपीरिअंस मूंखे ॾाढो ख़राबु आहे घड़ी घड़ी ख़राबु थिए थो जेको वर्थ न आहे त सैंकड हैंड वठण जो